पहले जो भी कार्य होता था सब लोग समाज के साथ करते थे अब समाज के साथ नहीं करते हैं किसी में भी एकता नहीं है कोई एकता के साथ नहीं चलता है एकता के साथ चलना चाहिए एकता रहेगी तो आप कुछ कितना ऐसे कितना बड़ा कार्य कर सकते हो ऐसे ही पहले परिवार साथ रहते थे अब परिवार साथ नहीं रहते अब परिवार अलग अलग रहते हैं जबकि परिवार को साथ रहना चाहिए एक परिवार साथ रहेगा तो बहुत बड़ी ताकत बनती है ऐसे ही एक समाज साथ रहेगी तो बहुत बड़ी ताकत बनेगी इसलिए आप सबको समाज के साथ रहना चाहिए समाज के साथ ही कार्य करना चाहिए परिवार के साथ रहना चाहिए परिवार के साथ ही कार्य करना चाहिए परि एकत्र में रहने में ही सुकून है अलग अलग रहने में कोई सुकून नहीं है इसलिए सब साथ रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें सबको साथ हमेशा रहना चाहिए और साथ के प्रति भी रहना चाहिए अलग रह के कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है साथ रह के सब कुछ प्राप्त हो जाएगा साथ रह के आप सब को पूछेंगे आप लोग को पूछेंगे कि ये लोग कितने साथ रहते हैं अलग अलग हो जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी अलग की कोई वैल्यू नहीं है साथ की बहुत बैल्यू है इसलिए साथ रहो इसलिए संघ में रहना चाहिए और साथ लोगों को जोड़ना चाहिए